हलो हाँ सर यह पूछ रहा था आपकी हेयर कटिंग की दुकान है क्या मेरेको हेयर कटिंग करवाना थी आपकी दुकान है कहाँ कोन कोन सी करते हो आप तो आप इनकी कुछ प्राइज बता सकते हैं हैं

यह कुछ महँगा नहीं हो गया आपका प्राइज अरे तो डेढ़ सौ रुपये तो ओर ज़्यादा हो गया ओर कम कोई ऐसा बताओ प्राइज जो हम दे सकें आप कटिंग कर सको यह तो फिर भी ज़्यादा है मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता ना कि पचास रुपये की कटिंग देख रहा हूँ नहीं मेरे को एड्रेस नहीं मालूम आपकी दुकान है कहाँ किस जगह है मेन मार्केट में कहाँ की जगह है तो आप ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास क्या क्या औज़ार हैं काटने के लिए मसीन वगैरह है कैंची पजी है कि पैकी पता चले बाल खैचे अच्छा दुकान के सामने कोई नेम प्लेट है जो कि आपका नाम डला हो आपके दुकान का नाम क्या है ठीक है ठीक है तो ओके मैं आ रहा हूँ